ہلو السلام علیکم جی الحمد لللہ اپنا بتاؤ

بہت اچھی جا رہی ہے

جی ہاں جی بہت فٹ فٹنیس نظر آ رہا ہے امپروو ہو رہا ہے جی جی وہ سب ٹھیک ہے جی جی جی سب ٹھیک ہے ہاں روز کر رہے ہیں نہیں نہیں جی جی ہم روز جوائن کر رہے ہیں

اوکے اوکے ہم روز کر رہے ہیں ہاں سب ہاں بالکل جی جی جی نہیں ریگولر کر رہے نہیں نہیں روز کر رہے

ہاں

جی ٹھیک ہے ٹھیک اللّٰہ حافظ